مئو ناتھ بھنجن میں صحت کی دیکھ ریکھ کا نظم نہایت بہترین ہے اس کے لئے شہر میں دو سرکر سرکاری ہسپتال ہے ان میں ایک سب کے لئے جو مرکزی اسپتال ہے دوسرا عورتوں کے لئے مخصوص ہے یہاں ہر قسم کی طبی سہولیات دستیاب ہیں شہر میں عیسائی مشنری کا ایک بڑا اسپتال ہے جسے فاطمہ اسپتال کے نام سے جانتے ہیں یہ اسپتال ہمارے شہر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس کے علاوہ مئو میں ایک نگر پالیکا کمیونٹی ہال ہے جس میں چھوٹے بڑے رفاہی پروگرام ترتیب دے دیئے جاتے ہیں مئو میں کئی بڑے اسپتال ایسے ہیں جس میں آیوشمان بھارت اسکیم کے زیر تحت شہر کے شہریوں کا علاج ہوتا ہے اس پروگرام کے تحت مئو کے شہر والوں کو بہت فائدہ ملا